दऊं जनवरी दो ज्हार चार पंज जनवरी उन्नी सौ नड़िनवैं तेरां अगस्त उन्नी सौ नब्बै पंज फरवरी दो ज्हार दो सत्त फरवरी दो ज्हार इक